म्हाका पदां म्हणपाक खूब आवडटा स्कुलांत धर किंवां काॅलेजींत धर आमी हांव सदांच भाग घेतालें पदां म्हणपाक केन्नाय कोणाच्या चार चौगां मदी उलयता तेन्ना किंवां पदां म्हणटा तेन्ना आमकां भिरांत ही दिसताच भंय ही दिसताच पूण तीं भंय आमी कशी करून पयस काडप हें आमचेर डिपेंड आसता तर म्हाकाय अशें करून भंय दिसताली जेन्ना हांव पदां मुखार लोकां मुखार म्हणटा तेन्ना पण हांवेन ती कशी करून पयस केली तर जेन्ना एखादें पद म्हणपाचें आसा तेन्ना हांव तेजो सराव खूब करतालें खूब फावटी हांव तें म्हणत रावून तें सारकें पद पाठ करतालें आनी पाठ केलें म्हणटगीर कितें जाता आपल्या भितर एक विश्वास वाडटा आनी विश्वास वाडलो म्हणटगीर कितें जाता आपोआपूच ती भंय पयस वयता अशें करून आमी जीं प्रेक्षका मुखार जी भंय आसता कितें उलोवपाची किंवां गावपाची धर ती आमी पयस करूंक शकता